इसिं एबा खिग्रा न'निफ्राय एनजर खांख'मा बायदिसिना जानायखौ गोजान खालामनो थाखाय जोंहा माखासे बिरोंदामिननि मुलिफोरखौ बाहाया लासिनो गुबुन मोनसे मानि मिथिंगायारि राहा लामा लानांगौ मानोना बैसोर आरोंदायारि एबा बिरोंदामिननि मुलि आजार बाहायोब्ला जोंहा गाव गावनो खहाबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो मिथिंगायारि एबा सरासनस्रा मोनसे राहा लानां लानो हायो जेरैहाय जोङो इसिं न' इसिं न'आव जुदि खांख'मा एबा एनजर जादोंबा बै इसिं न'खौहाय नोङो मोजाङैनो लेरनांगोन मोजाङैनो साखोन सिखोन लाखि नांगोन जानाय लोंनायनि दाखोर दाला दङब्ला बेखौहाय खना खनला सिबनानै दोनाबालासिनो नोङो आराम साखोन सिखोन हासिबजों सिबनानैहाय गुबुन दाबसे जायगायाव गारहैनांगोन अब्लानो जोंहा इसिं न'निफ्राय एनजर एबा खांख'माफ्रा खमायनो हागौ थिग बेबायदिनो खिग्रा न' खिग्रा न'खौबो नोङो साखोन सिखोन लाखि नांगोन साखोन सिखोन लाखिनायजों लोगोसे खिग्रा न'नि खाथि खालायावहाय हाग्रा बंग्रा दोनाबालासिनो एबा दाखोर दाला गाराबालासिनो नोङो बेवहाय साखोन सिखोनैहाय नोङो जेरैहाय आथिखालावथ' बुंनाङा जे जोङो बेवहाय जोंहा हानि न'खौनो नुबांला बेनिखायनो जोङो खिग्रा न' एबा इसिं न'आव सिमिन्ट धालाय होनानै सिमन्टनि लेर अब्लानो जोंहा खांख'मा आरो मा होनो एन्ज'रा खमायगोन मानो खमायगोन मानोना जेब्ला एन्जर थायो एन्जर थायोब्ला बेवहाय नोङो सिमिन्टनि न'हा सिमिन्टनि न' एबा फ्लास्टार होयोब्ला नैबेवाव हाय एनजरा गुदुं खुरनो हानाय नङा ना गुदुं खुरनो हानाय नङा खिन्थु गुदुं खुरनो हानाय नङा होन्नानैहाय नोङो फ्लास्टार होब्लाबो बेजों लोगोसे नोङो नैबे न'खौहाय नोङो बिराद साखोन सिखोन लाखि नांगोन नों बेवहाय ज'मा ज'मि माबा बुस्थु दोनसोनो मोन्नाय नङा दाखोर दाला दोन्नो मोननाय नङा नै अब्लानो एन्जरा अट'मेथिक गावनो खारलांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे खांख'माखौबो ना खांख'माखौबो नोङो मानि फोजोबनो लुगैदोंब्लाना खांख'माखौ फोजोबनो लुगैदोंब्ला नोङो साफा खालाम आरो माफा मानै नुयोब्ला बेखौ बुथार लांबाय था ना बुथार लांबाय थाब्लानो बेबो थैनानैहाय उनावहाय एरनाय नंला नालाय एरनाय नंलाबानो बियो खमायलांगोनखौ आं सानो खिन्थु बेयावहाय माखासे मेदिसिन बाहाय नाङा आरो ना मानि मेदिसिननि मेदिसेननि गेजेरजों बेखौ बुथारनो नाङा नङाबा नोंनाव इसे इनपेकसन जादेररबायबा नोंनावहाय मानि इसे सन्देरफायोब्ला अब्ला नोंहा बांसिन खहा जागोन नङा होम्बा बेनिखायनो जोङो मिथिंगायारि एबा सरासनस्रायैहाय फोजोबनो हायोब्ला साबसिन जायो आरो ना जेरैहाय नोङो खिग्रा न' खिग्रा न'खौवाथ' आथिखालाव सोरथो हानि हुनि लुबावो ना दा फ्लास्टारनि लुबाय नालाय फ्लास्टारनियावहाय नोङो एन्जरालाय बोरै फैनो ना नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे नोङो सोरगिदिंखौबो साफा खालामफ्ला खिग्रा न'नि साफा खालामदो अन्थाइ सेरेबफोर सारला बायदो जिं जिं जिंनो आरामनो अब्लानो एन्जरा खारला नै नैबेफोर बायदियैनो जोङो खिग्रा न' आरो इसिं न'निफ्रायहाय जोङो एन्जर आरो खांख'माखौहाय गोजानाव खालामनो हागोन होन्नानै आं सानो बेनिखायनो साफ्रोमबो सुबुंफोरा नैबेबायदि माखासे मा होनो मेदिसिन ना मेदिसिन मेदिसिन बाहाया लासिनो मिथिंगायारि बा नेसारेलि मानि गोजान खालामनो नाजायोब्ला गाहाम जायो जेरैहाय नोङो एन्जरफोर जेनबा अबेबा जायगानिफ्राय एन्जरफोर फैयोब्ला बेयावहाय फानफोर सानानै हो फानफोर सायोब्लाबो बे खमाय लांगोन दा आर बेजों लोगोसे खांख'मा फैब्ला बेखौ बुथार बुथारनानैहाय जायगाफोरखौ साखोन सिखोन खालाम ओंख्रि गेसाव मा गेसाव दोनला बायनो नाङा ना आरो ओंखाम ओंख्रि लुमबाव लुमबिव खालामला बायनाङा नै अब्लानो जोबलांगोन होननानै आं सानो आरो जिफोरखौबो बुरला जारला दोनला बायनाङा दा नैबेफोरावनो जोंहा एन्जरफ्रा सिमिन्टनि न'बाबो गुदुं खुरनो हायाबाबो बै जि जोमावनो बासा लाला बायगोन बासा लानानैहाय बेबायदिनो एरलांगोन फिसा जागोन आरो खांख'माफ्राबोथ' जिफ्राव गोबां थायो दा बेनिखायनो जिफोरखौबो साखोन सिखोन लाखि आलना आलना फालें आलनाफ्रावहाय गद्रेसफ्रावहाय सोनानै दोन अब्लानो जोबलांगोनखौ आं सानो